قومی سطح پر جامعہ ملیہ اسلامیہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جواہر لعل نہہ جے این یو جیسے ادارے فوٹو ایسے ہیں جہاں سے ہم لوگ فوٹوگرافی کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر کیمبرج آکسفورڈ جیسے ادارے سے ہم لوگ فوٹوگرافی کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں فوٹوگرافی ایک بہت اچھی ڈگری ہے دن بدن اس کی مانگ بڑھتی ہی جا رہی ہے کیوں کہ ہر چیز کو ہمیں سوشل میڈیا پہ ریکارڈ کرنا آج کے دور میں انتہائی ضروری ضروری سمجھی جاتی ہے اور ان اور اس کی ضرورت بھی ہے کیوں کہ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے انٹرنیٹ کا دور ہے تو یہ ایک بہت اچھی ڈگری ہے